मूंखे मोबाइल जो घणो शोंक आहे मां जॾहिं बि ॾिसंदो आहियां इहो नओं मोबाइल निकतो आहे त इन में कहिड़ा कहिड़ा फ्यूचर्स आहिनि कहिड़े कमु ईंदो त मां जल्दी उहो मोबाइल वठंदो आहियां मूंखे लेटेस्ट मोबाइल रखण जो शोंक आहे हिन जे करे मां जल्दी जल्दी मोबाइल चेंज कंदो आहियां